हमको सिलाई बहुत अच्छी लगती है सिलाई करते हुए हमको इतना पसंद आता है की सोचते हैं क्या क्या बना दें बच्चों का हमारी एक साड़ी थी उसको काट कर लहँगा बनाया उसके ऊपर हमने तागे की कढ़ाई की जिससे बहुत अच्छा लुक आया यूट्यूब से मोबाईल से देख कर उसके ऊपर कढ़ाई किए थे फूल बनाए थे आज कल गूगल खोलो गूगल से बोल दो तो एक से एक डिजाइनो भी आ जाती हैं तो हमने अपनी बच्ची का बनाया था लहँगा वह लहँगा पहन की थी तो सब बोलें की बहुत अच्छा बनाए किसने बनाया उसने बोला की मम्मी ने बनाया तो बहुत लोग आए मेरे पास की मेरा भी बना दीजिए हमने बनाया जिससे हमको पैसा भी मिला उससे हमको बहुत अच्छा लगा की चलो हम भी तो कुछ कर सकते हैं घर में मदद हो गई बच्चे भी खुश हो गए ऐसे कपड़ा साड़ी रखा था खराब हो रहा था इसीलिए उसको काट कर गूगल से डिजाइन देख कर उसको लहँगा बना दिएं डुपट्टे का सूट बना दिए उसके ऊपर कढ़ाई कर दिए अब कोई चीज़ करना मुश्किल नहीं है सब कुछ करना है तो गूगल से देख के इंसान कर सकता है जिसको ना भी आए वह गूगल खोल के अपना देख ले उसपर तो एक से एक चीज़ बताते हैं जो भी अनपढ़ हो पढ़ा ना हो कुछ भी हो वो सिख जाता है आसान हो गया है मोबाईल गूगल से बहुत आसान हो गया अउ जो कुछ नहीं आता तो जहाँ पर हमने सीखा उनसे कुछ पूछ लेते हैं उनसे डिजाइन बना लेते हैं उससे भी अच्छा लगता है कितने डुपट्टे घर पे रहते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते उसको काट कर बच्चों का फ्रॉक बनाकर उसको तागे की कढ़ाई कर देते हैं उससे भी अच्छा लगता है बच्चे भी पहन लेगते हैं मम्मी लोग भी खुश हो जाती हैं पहन कर बाहर जाते हैं तो लोग भी पूछते हैं कौन बनाया सबको पसंद आता है इससे हमारे पास सिलाई करने के लिए ज़्यादा लोग भी आते हैं इससे हमको पैसा मिलता है जिससे घर में बहुत आसानी हो जाती है बहुत मदद मिल जाता है हमको अच्छा लगता है हमको यह सब करने में सिलाई करने में हमको बहुत पसंद है घर का सारा काम करके हम सिलाई करते हैं जिससे अच्छा लगे